جی میں نے اسکول ٹائم میں ایک بار ایک پروگرام میں حصہ لیا تھا اور اس میں میں نے پارٹیسپریہ میں نے اس میں رسک میں کام مطلب مطلب پارٹیسپیٹ کیا تھا میں اس ٹائم پہ بہت چھوٹی تھی تو اتنا کچھ وہ ہوتا نہیں تھا تو پبلک مطلب سب کے سامنے ہی وہ میں نے رقص رقص کیا تھا اور وہ مطلب بےحد لوگوں کو پسند آیا اس کے بعد پھر میں نے ابھی تلک میں نے مطلب اسکول ٹائم کے بعد میں ابھی تک کوئی میں نے ایسے مطلب نہ شادیوں میں بھی کوئی رقص نہیں کیا ہے اور آپ تو بڑے ہو کے تو اب کوئی ایسا ہے ہی بٹ میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی میں کروں کیونکہ وہ ایک انسان کے اندر قابلیت ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نا کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے اور ہمیشہ نا اپنے اندر کی نا بچے کو نا رکھنا چاہیے جگا کے اور رقص کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بس اس کا ایک لیمٹ ہوتی ہے حد ہوتی ہے وہ اپنے بس میں رہ کے دائرے میں رہ کے آپ رقص بھی کر سکتے ہو رقص کرنا غلط بات نہیں ہوتی ہے تو میں نے بہت ٹائم پہلے بچپن میں کیا تھا اور اس کے بعد میں نے کبھی پھر ٹرائی نہیں کیا ہے ٹھیک ہے